पौधा गरमीमे झुलसि जाइ छै ताहि लेके पानीके जरूरत पड़ै छै पानी जाहिमे पड़ै छै जाहिसँ झुलसैसँ मूड़ी झुलसैसँ बचि जाइ छै जेनाकि सब्जी भेलै सब्जी भेलै रामतोरै भेलै घिउरा भेलै या सजमनि भेलै या खीरा भेलै एहिसबके अगर जड़िमे पानी पड़ैत रहै छै तऽ ईसब झुलसैसे बचि जाइ छै नहि जड़िमे पानी पड़तै तऽ कमजोर सब्जी छै सब्जीके अथी छै ईसब लत्ती होइ छै सब झुलसि जेतै पानी पड़ैत रहै छै तऽ झुलसैसे गरमीमे झुलसैसे बचि जाइ छै ताहिके बाद किछु छाया उपरसे किछु आओर लोक किछु एहन छै जे छाया देल जाइ छै लत लत्तीके या पन्नीके छाया दऽ कऽ हल्का जाल नाहित बनाकऽ ओकरा बचाएल जाइ छै छाया रहै छै छायामे नहि जरै छै धूपो लगलै किछु छायो ओकरा अथी केलकै किछु ठण्डो भेलै ताहि लऽ कऽ ओ सब्जी खेती बढ़िआँसँ होइ छै ओ जलै नहि छै आओर पानी नहि पड़ै छै तऽ नहि पड़तै जड़िमे अथी हेतै गरमीमे झुलसिकऽ खतम भऽ जेतै गाछ ओ तऽ सब्जी कहाँ से अएतै सब्जी नहि हेतै अच्छी कठोर रहबै गरमी जाइके पौधाके लेल पानीके जरूरत पड़ै छै पानी पड़ैत रहै छै पौधा एकदम खनखनाएल रहै छै ठीक रहै छै पानी नहि पड़ै छै तऽ पौधा झुलसि जाइ छै मुरसि जाइ छै एकदम सब आम होइ आ आमके जेना छै आमके मज्जर देलकै आमके मज्जर देलकै सब मज्जरमे पानी एकरा के बराबर होइत रहलै तऽ मज्जर पकड़ि लेलकै टिकुला पकड़ि लेलकै आम बरकरार रहलै नहि पानी पड़लै जड़िमे तऽ तऽ सब मज्जर झड़िकऽ लाही पकड़ि लेलकै या किछु भेलै आम नहि पकड़ि सकलै टिकला नहि पकड़ि सकलै आओर मज्जरसब झड़ि गेलै एहन एहन बात सब छै गरमीमे आम मौसममे पानीके जरूरत बेसी रहै छै तखन जजाति टिकाउ रहै छै आम होइ या सब्जी होइ या कोइ चीज होइ गरमीमे ई आमे या पानिएके चलिते ईसब गाछ बचै छै आओर फड़ै छै अथी होइ छै झुलसै नहि छै आओर जे छै से बहुत रङ्गके वातावरण छै एहिमे गरमीमे पानिएके तत्व एहन छै मौसम तत्व जे ओसब बचै छै आओर फड़ै छै फुलाइ छै आगू माहे बढ़ै छथि ई आओर